मां जाम शयुनि लाइ गूगल मैप जो इस्तेमालु कंदी आहियां मूंखे कुझु विषय जे बारे ॼाणणो हुजे कुझु ऑनलाइन घुरायइणो हुजे मुंहिंजे पढ़ाईअ जे बारे में कुझु सम्झणो हुजे सभिनी शयुनि लाइ मां गूगल जो इस्तेमालु कंदी आहियां मां हिक लॉ जी विद्यार्थी आहियां ऐं असांजे क़ाइदे असांजा जेका क़ाइदा आहिनि उन्हनि में जाम लैटिन शब्द आहिनि जो ऐं लैटिन सेंटेंसनि जो इस्टेमालु कियो वियो कयो वियो आहे उनजे अनुवाद लाइ मां गूगल अनुवाद जो इस्तेमालु कंदी आहियां हिकदमि सचो अनुवाद करे ॾींदो आहे मतिलबु सम्झि न पई हुजे लैटिन वर्ड्स ऐं लैटिन सेंटेंसिस त उहो हिकदमि असांजी असांखे जंहिंमें बि खपे इंग्लिश हिंदी गुजराती असांजी सिंधी सिंधी में ॻाल्हाए त न सघंदो आहे पर ट्रांसलेट करे ॾींदो आहे त असांखे सम्झि पवंदी आहे की हीअ लिखियलु छा आहे लैटिन इन्हनि जी मतिलबु छा आहे ऐं मूंखे मुंहिंजे शहर जी ईंअ त मोटा मोटी जॻहियुनि जे बारे में ख़बर आहे पर कोई जॻह अगरि काथे वञणो हुजे जेको हिकदमि नई जॻह हुजे त मूंखे न ख़बर हुजे त हुन लाइ मां गूगल मैप जो इस्तेमालु कंदी आहियां ॿियनि जो त मूंखे न ख़बर पर मूंखे गूगल मैप जाम कन्विनिएंट लॻंदो आहे मना अगरि सही सां इस्तेमालु करणु अचे माण्हू खे ॿे कंहिंखे पुछण जी जरूरत ई कोन्हे त गूगल मैप माण्हू चवंदा आहिनि के कॾहिं कॾहिं घुमाए फिराए जाम वठी वेंदो आहे पर असां अगरि हुनजे चयल रस्ते ते ई अगरि फॉलो कयूं त उहो प्रॉपर असांखे वठी बि वेंदो आहे अगरि असां ग़लति ग़लति टर्न खणू था त उहो उनजे हिसाब सां असांखे रास्ता ॿुधाईंदो आहे त मूंखे त ग़लति न लॻंदो आहे गूगल मैप मां त हिकदमि कन्विनिएंटली मूंखे जिते पहुंचणो आहे मां पहुची वेंदी आहियां ऐं गूगल जूं जाम अहिड़ियूं एप्स आहिनि जेके स्टूडेंट्स खे कंहिंखे बि कंहिंखे बि अगरि कुझु प्रॉब्लम अचे थी त उन्हनि में जाम मददगार साबित थींदो आहे गूगल